एड्वरटीस में एडवरटीजिंग एह् इक एडवरटीजिंग ओह् चीज होंदी जेह्ड़ी असें पेश करने लोकें ताहीं अपने जो बी चीज अस करा ने ऐ ओह्दे बारे च लोकें ई एडवरटीज दी एडवरटीजमैंट दी बजह कन्नै उ'नें पता लगदा भला एह् इंसान एह्दा केह् कम्म ऐ किस कम्म दे बारे च एह् सानूं दस्सना चांह्दा अपनी एडवरटीजमैंट दे जरिये तुस एह् सब चीजां एडवरटीज दे में एडवरटीजमैंट कन्नै दिक्खी सकदे जानी सकदे तुस अपना जो बी कोई सवाल ऐ कुसा बी चीज ताहीं ओह् सारा एडवरटीज दे थ्रु जानी सकदे प थुआनूं सारा पता लग्गी जाना भला केह् ऐ केह् नेईं केह्ड़ी चीज ऐ इसी किन्ना इस्तमाल करना एह्दे केह् फायदे ऐ केह् नकसान ऐ एह् सब एडवरटीजमैंट बिच्च पता लग्गी जंदा हून दी दिक्खा जाए अज्ज दे जेह्ड़ा टाइम चला दा ऐ बड़ा इ'यां माडर्न टाइम होई गेदा ऐ लोक बड़े मतलब कि तेज होई गेदे एडवांस होई गेदे सारे लोकें फोन रक्खे दे अज्जकल केईं केईं घरें न्यूजपेपर न टी वी न कंप्यूटर न इंटरनैट दी सेवा सारी जगह ऐ सब कुछ ऐ ते एडवरटीजिंग जेह्ड़ी ऐ हां ओह् इक एह् बी मदद करदी ज्यादा कोला ज्यादा लोक जुड़न जोड़ने बिच्च ठीक ऐ हून एडवरटीज ऐ ते एह् बड़े तरीके होंदे एडवरटीजमैंट करने दे जुदे कन्नै साढ़े कन्नै ज्यादा कोला ज्यादा लोक जुड़न ठीक ऐ जेह्ड़ा पैह्ला तरीका ऐ ओह् ऐ अखबार दे जरिये ठीक ऐ हून अखबार दे जरिये किन्ने ओह् इ'यां कि अखबार बिच्च छपाई ओड़ना तुसें अपनी इक जो बी कम्म धंदा ऐ जां जो बी थुआढ़ा ओह् बचार ऐ जेह्ड़े तुसें पेश करने ऐ लोकें दे सामनै ओह् सारा अखबार बिच्च छप्पी जाना अज्जकल सारे लोक अखबार पढ़दे न ते जुल्लै उ'नै अखबार पढ़नी उ'नें दिक्खना हां भाई एह् चीज ऐ इसी इ'यां करना इनें एह् छापे दा इसी करियै साढ़ा केह् फायदा होग केह् नकसान होग अखबार दे जरिये उ'नें सारा कुछ पता लग्गी जाना ते इक सस्ता सस्ती चीज बी ऐ अखबार दे थ्रू एडवरटीजमैंट करना ते होर दूआ जेह्ड़ा तरीका ऐ एडवरटीज दा ओह् ऐ बैनर छपाने पोस्टर छपाने बैनर पोस्टर बिच्च बी जिन्नी बी अपनी सारी जानकारी ऐ ओह्दे रिलेटिड ओह् सारा कुछ छपाई ओड़ना घर घर लोकें दे ग्राएं बिच्च जाइयै अलग अलग उत्थै पोस्टर लाने सब कुछ चमकाना बैनर शैनर उप्पर केह् चीज ऐ केह् नेईं ऐ परतियै उ'नें ओह् दस्सना भाई एह् साढ़ी एह् आए एह् पौंदे न एह् लोक न एह् ओह् एह् ही चीज करा दे न एह्दे कन्नै केह् फायदा होना जां साढ़ा फायदा केह् होना ग्रांऽ दा फायदा केह् होना ओह् सब कुछ ओह्दे च छपोए दा होंदा ते लोक ओह् ओह् बैनर बुनर पढ़दे न आंदे जन्दे लोक ग्रांऽ बिच्च फि अग्गें पिच्छें चक्कर लांदे न ते जुल्लै गलियें बिच्च उ'नें बैनर बुनर दिक्खने न पोस्टर दिक्खने न ते उ'नेंगी उनें जागरूक होना कि केह् चीज ऐ केह् नेईं होर कि लोक टी वी बिच्च मशूरियां बी दिंदे न हून जि'यां बड़ी बड्डी बड्डी कम्पनियां न ओह् कोई बी अपना जां बी कोई प्रोडैक्ट कोई बस्तु लांच करदी ऐ ठीक ऐ ते ओह् लोकें कोल उ'नें ओह् समाचार पहुंचा पजाना होंदा कि दिक्खो जी एह् मार्किट बिच्च असें बजार च एह् चीज लेआंदी ऐ ते इसी तुसें केह् करना केह् स किन्ना इस्तमाल करना स्हेई करियै केह् नोह्ड़ा फायदा ऐ केह् नकसान ऐ ओह् सब ओह् टी वी दे मश्हूरी दे जरिए दस्सदे न ते जिन्ना टी वी माड़े कोला माड़े ते सौक्खे कोला सौक्खे बंदे घर घर लाए दा गै लाए दा होंदा ऐ ते टी वी दिखदे दिखदे जुल्लै मश्हूरी आई जन्दी ऐ ते उल्लै ओह् दिक्खी लैंदे कि उं'दी नजर पेई जंदी कि केह् किस बारे च एह् मश्हूरी होआ दी किस बारे च नेईं केह् नोह्ड़े फायदे केह् नकसान ऐ उत्थूं ओह् पता करी लैंदे ते इक होर जेह्ड़ा अज्जकल बड़ा माडर्न ऐ जमान्ना जि'यां चला दा इक फोनै बिच्च फोनै बिच्च बी लो जेह्ड़ियां एडवरटीजमैंट होई सकदियां जुदे कन्नै ज्यादा कोला ज्यादा लोक जुड़ी सकदे फोन सारे चलांदे न अज्जकल घर घर कोई पंज पंज छे छे सत्त सत्त फोन रक्खे दे होंदे लोकें हर इक न्याने कोल फोन होंदा सारे कोल फोन होंदा ओह् सारे दिक्खा दे होंदे कि केह् चीज आ दी केह् नेईं आ दी ओह्दे फायदे ओह्दा नकसान सब किश ते ओह् इक एह् बी ऐसा जरिया जेह्ड़ा घट्ट कोला घट्ट समें च ज्यादा कोला ज्यादा एडवरटीजमैंट अस करी सकने आं सानूं कुतै जाने दी जरूरत निं पोई पौंदी ऐ कि असें इस चीजा दे बारे च एह् एडवरटीजमैंट आई ही जां असें एह् चीज कीती ही ओह् पू भला पू कु'त्थुं पता करचै कु'त्थु नेईं सब कुछ फोना बिच्च गै पता लग्गी जंदा ना कुतै अग्गे पिच्छे जाने दी जरूरत ना कुछ नेईं ते पैह्ले पैह्ले कोई जाओ पता नेईं ही लगदा लोकेंई भला के केह् बोला दे केह् नेईं स्पीकर लाए दे होने केईं बार शैल अवाज बी नेईं होंदी स्पीकरें दी पता निं चलदा क्लियर केह् बोलदे न पर अज्ज कल टाइम जेह्ड़ा चेंज होई गेदा ऐ बड़े सारे तरीके आई गेदे जुदे कन्नै लोक अपने अपने कम्मा दियां एडवरटीजमैंट करदे जुदी जुल्लै एह् एडवरटीजमैंट आमतौर उप्पर ओह् उल्लै करदे जुल्लै उ'नेगी होर लोकें दी जरूरत पौंदी जां उ'नेंई जुल्लै कोई कमी पेई जन्दी कोई लोकें दी कम्म करने बिच्च ते फिर ओह् होर लोकें ई जोड़दे भला साढ़े कन्नै आइयै जुड़ो कम्म करो थुआढ़ा बी फायदा होग साढ़ा होए चार पैसे अस बी कमाचै दो पैहे ओह् बी कमान ते उं'दा बी फायदा होऐ साढ़ा बी फायदा होऐ